आतां गरावपाची एक तुमकां कशें गरांवचें तें सांगता गरावपा वतना गऱ्यावडी घेवपाची आनी ग गऱ्याक सुंगटां सुंगटां बारीक सुंग बारीक नुस्तें काडटा जाल्यार तें बारीक सुंगटां घेवन तुयें गरावपा वचपाचें वचपा म्हूण केन्ना जेन्ना एक भरती मारता तेन्ना आनी जेन्ना भरती देंवता सुक सुकता तेन्ना भरती मारता आसतना नुस्तें सगलें भितर येता भितर आयज म्हणटगी तें तेंका केन्ना काय खावपा जाये तें पक्क करून धरता आनी लागता आनी मागीर ते लागता जालें आनी देंवता आसतनाय तशें तें वता वता कितें मेळटा बोल्सां घालता म्हण ते भशेन वता वता तोणा खाता वता आसतना ते आमकां नुस्तें मेळटा आनी जे मोटे गरांयतलें जायत तें व्हडली बडी जेव लांबारी बी आसता व्हडलीं सुंगटां लाव तें उदकां मारून ते मागीर ते मोटे पालो जावं सांगड जावं आनी कित कितें लागता मोटे लागता आनी बायलो बायलो गरावपा वतात बायल गरावपा वता आसतना ते ते कशें गरायतना पळोवपाचें आतां समज एक कड आसता न्हंयची न्हंयची कडे कशें रावप बायलां तर तितलें हें आसलें न्ही तीं सगळें आपल्याचे माथ्या तोपी वयलें वत लागता म्हूण शर्ट हे तें घालून वतात तेन्ना तशें तीं तशें सुंगटां बी घेवन वतात आनी ते गरायतात तेंकां तितलें लागना दादल्या मनशांक चड लागता कित्याक तेंकां एक्सपिरियन्स तितलें आसना